असां हिमाचल प्रदेश में वियासीं असांखे वञिणो हुओ कुल्लू मनाली खां डलहाउज़ी त असांजी जेका प्राइवेट बस हुई उहा ख़राब थी वई रस्ते ते त हिमाचल प्रदेश जो जेको उहो ट्रांसपोट आहे उनमें उनमें लेडीस जी हाफ टिकट आहे त इन करे जंहिं टिकट जा मां प्राइवेट बस में अढ़ाई हज़ार भरिया हुआ उहा मुंहिंजो सफ़रु मूंखे हिमाचल बस ट्रांसपोट जे तर्फ़ां फ़क़्ति अढ़ाई ॿ सौ सत रुपए में थियो छो त इहे उन उन बस में जेका हिमाचल जो जेको भाड़ो हुओ जंहिंसि ताईं हुन भाई छॾियो हुओ त हुन छॾे ॾिनो असांखे हुन असांजा सॼा पैसा रिफंड कया जेतिरो बि असां उनजा पैसा भरियासे अढ़ाई हज़ार ऐं इन खां सिवाइ जेको बस हुई जितो असांखे बस खयों हुतां खां हुतां खां डलहाउज़ी ताईं जो नॉर्मल भाड़ो हुननि जो हुओ पंज पंज सौ सठि रुपया ऐं हुननि असांखों ॿ सौ असीं रुपया वरिता बसि इनमें मुंहिंजा चङा पैसा बचिया ऐं इहो सफ़रु मुंहिंजो पूरो थियो